साढ़े उधमपुर च लोकल कन् जरवेशन डिपार्टमैंट निशेटिव दी अगर गल्ल करचै तां असें ध्यान रखना चाहिदा के अस पानी साफ रखचै उसी गंदा नी करचै जि'यां साढ़े उघमपुर च इक चला दा देबिका प्रोजेक्ट देविका प्रोजेक्ट जेह्का एह ओह् देविका गी साफ रखना आस्तै लोकें गी अवेयर करने आस्तै कि कि'यां अस देविका गी साफ रक्खी सकने आं ते इ'यां करियै हैल्फ करी सकने आं कन्नै गै कन्नै बड़े चैलेन्जिस अस फेस करी सकने आं जि'यां अगर अस सक्सैस दी गल्ल करचै तां देविका जेह्की ऐ दो साल पैहले दी गल्ल करचै जे देविका च बहुत गै गंद ज्यादा पेदा हा पर अज कल देविका बड़ा क्लियर होई गेदा ऐ कलीन होई दा कैह्दे आस्तै एह देविका प्रोजेक्ट दे कारण कन्नै असें प्यूपल गी अवेय करना चाहिदा कि जेह्के ज्यादा तो ज्यादा तुस पेड़ उगाओ तां करी तुस हैल्प करी सकदे ठीक ऐ ते कन्नै अगर अस गल्ल करचै और बी बडी हैल्प फुल चीज़ा न जेकियां अस करी सकने हां जि'यां असें इत्थै पुच्छे दा हाऊ डू जू टेक केयर आफ इनबारंमेंट इन यूजर ऐरिया तां अस जेका हा ना अपने इनवायरंमेंट जेका ऐ सारे लोक जेके हैन इक इक जगह पर गंद सु'टदे कन्नै गड्डी आइयै उस गंद गी लेई जंदी कि जगह जगह उपर गंद असें गी नेईं मिलै कन्नै गै कन्ने साढ़ै इत्थै बौलियां बी हैन असें उनें ओह् बोलिया गी बी कलीन करदे रौह्न्ने आं टाइम टू टाइम जेह्दे कन्नै असें गी बहुत हैल्थफुल पानी मिली सकदा ते प्योरिफाइड पानी मिली सकदा